صبح بخير جناب آج ميں آپ کى مدد کيسے كرسكتا ہوں بالكل جناب ہمارے پاس آج آم اور كيلے دونوں كے تازہ شيپ ہیں آپ كتنے ميں خريدنا چاہتے ہيں بہترين انتخاب آم اور كيلا دونوں اس وقت اپنے عروج پر ہيں ميں آپ کے ليے بہترين كو منتخب كرنا يقينى بناؤں گا كيا آم كى كوئى خاص قسم ہے جسے آپ ترجيح ديتے ہيں بالكل جناب آپ كا ذائقہ اچھا ہے الفاؤنزو آم واقعى مزيدار ہوتے ہيں آپ قيمتوں كے بارے ميں ميں يہ بتاتا ہوں كہ گرميوں كے موسم كى وجہ سے اس مہينے قيمتيں تھوڑى زيادہ ہيں ان تازہ پھلوں كى مانگ عروج پر ہے جس كى وجہ سے قيمتيں متأثر ہو رہى ہيں ميں آپ كى سمجھ بوجھ كى تعريف كرتا ہوں جناب يقين ركھيں ميں جو آم اور كيلے فراہم كرتا ہوں وہ براہ راست بہترين فارموں سے حاصل كئے جاتے ہيں اور ميں ان كى تازگى كو يقينى بنانے كا بہت خيال ركھتا ہوں آم كے ليے يہ پانچ سو روپے فى كلو ہوگا اور اس طرح يہ دو كلو كے ليے ايک ہزار روپے بنتا ہے اور كيلے كے ليے يہ اسي روپے فى كلو ہے كل دو كلو كے ليے ايک سو ساٹھ روپے بالكل جناب ميں ابھى آپ كے ليے آم اور كيلے پيک كروں گا ہمارے پھلوں كو منتخب كرنے كے ليے آپ کا شکريہ اور مجھے يقين ہے کہ آپ ان کى مٹھاس سے لطف اندوز ہوں گے آپ بھى جناب ہائىريٹيڈ رہيں اور گرميوں كے ذائقوں سے لطف اندوز ہوں اگر آپ كو كسى اور چيز كى ضرورت ہو تو بلا جھجھک پوچھيں